योगा शिकपाक लागून आमकां दोन चॅनल आसा आस्था चॅनल आनी डी डी नेशनल हे चॅनल दोन आसता ते चॅनलांचेर आमकां सारके ते बरें शिकयता तें सारकें जमना तेका लागोन ते शिकोवपाक लागोन लोकांक साइड इफेक्ट्स सुद्दां जाता योगा म्हटल्यार अशें कितें सारकें गांवां गांवांनी तें शिकयलें जाल्यार बरें जातलें आसलें योगाक लागून कोणूय रॅडी आसतलो शिकपाक तेका लागून योगा गांवां गांवांनी शिकयिल्लें बरें